जी हाँ दीदी हाँ हाँ बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं आपको कौनसी चाहिए दीदी अपने पास गोभी है मटर है साग है पालक की साग है मेथी की साग है काफ़ी है तो आपको कौन कौन सी चाहिए हाँ हाँ बिल इस बार पंद्रह हज़ार लगेगा हाँ तो दीदी इस बार बाज़ार भी तो महंगी हो गई है हाँ तो इस बार अगर से हम कम कर देंगे तो फिर हम कमाएँगे क्या दीदी कुछ तो सोचिए अप तो ठीक है इस बार कम कर दे रहे हैं अगली बार हम कम नहीं पाएँगे तो उसके लिए माफ़ करिएगा हाँ हम भिजवा देंगे आप बता दीजिएगा एड्रेस ठीक है हाँ तो हम बस बारह हज़ार क करेंगे तीन हज़ार ही सिर्फ़ कम करेंगे ठीक है हाँ ठीक चलिए ओके